हैलो जी ट्रेवल ट्रेवल एजेंसी से बोल रहे है जी मेरे को एक कंप्लेंट दर्ज करवानी थी आप कृपया लिख लीजिये जी आज सुबह मैंने कैब बुक करी थी पर वह आई नहीं मेरे को मेरे परिवार को नहरगढ़ जाना था हम बहुत दिनों से गये नहीं थे तो हमें वहां जाना था तो जब मैंने सुबह कैब बुक करी तो वह आई नहीं और जब मैं उनसे ड्राइवर से कॉल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो वह उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था या वह कॉल नहीं उठा रहे थे जी उस वजह से मेरे को मेरा परिवार प्लान कैंसिल करना पड़ा तो आप ये लिख लीजिये कि आगे से अब ऐसी गलती ना हो ओके